हां मिगी लगदा कि जेह्ड़ी स्कूलें च पढ़ाई दे सवाए जेह्ड़े बाकी होर कम्म न जियां सटिचिंग होई कारपैंचरी होई अलैक्टरिशनी होई एह् सारा सखाना चाहिदा कि की जेह्ड़े सारे बच्चे न ओह् ते पढ़ाई च इन्ने ठीक होंदे नी हैन ते सारे बच्चे जेह्ड़े हैन ओह् गोरमैंट ते पराईबेट सैक्टर च नेईं जंदे की कि पड़ाई च सारे शैल नेईं होंदे